बगान लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी बगान लगाती थी अपने दुआरे के सामने अपनी बॉउन्ड्री में तुलसी माँ का पौधा गेंदा का पौधा अड़हुल का पौधा और जो कि है ये नींबू पपीता और केला का पौधा ये सब लगाती थी जब मेरी शादी हो गई तो मैं जब अपने ससुराल आई तो मेरे दुआरे के सामने बहुत सारा मेरे बॉउन्ड्री में जगह था मैं भी अपने पति से ये सब पौधा मँगवाई और मँगवाकर के अपने दुआरे के सामने गेंदा का पौधा अड़हुल का पेड़ और तुलसी माँ का पौधा अड़हुल का पौधा ये सब मैं मँगवाकर के लगवाई और लगवाकर के उसका मैं अच्छे से देखभाल करती करती हूँ शुबह शाम मैं उसमें जल डालती हूँ और पौधे का अच्छे से सिंचाई करके उसमें का जो बाहरी घास ओस था वो सब मैं निकाल देती हूँ निकाल कर के पौधे का थैला बना कर के उसमें जल डालती हूँ और बहुत अच्छी तरह से पौधे का देख रेख करती हूँ ये सब पौधा जब फूल खिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं अपने दुआरे के सामने ये सब पौधा लगाती हूँ और कोई भी पूछता है तो बताती हूँ कि ऐसे ऐसे लगता है आप भी लगाइए पौधा लगाने से दुआरे के सामने ये सब फूल ऊल रहता है तो अच्छा लगता है और मैं लगाती हूँ लगा कर के उसका सिंचाई ओचाई अच्छी तरह से करती हूँ उसका देखभाल भी करती हूँ और फूल खिलता है तो भगवान को भी चढ़ाती हूँ उतारकर के और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपने सामने बहुत सारा फूल लगाई हूँ वो खिल खिल भी रहा है सिंचाई भी शुबह शाम करती हूँ